اُردو زبان کے دلچپس اور غیرمعمولی الفاظ یہ ہیں والدِ محترم والدہ صاحبہ آداب سلام جناب صاحب دادی جان خالا اماں تشریف لائیں نوش فرمائیں تکلّف نہ کریں حاضر ہے غیر موجود لختے جگر نورِ نظر اور فخرے کچھ اِس طرح سے ہیں کہ اونٹ کے مُنہ میں زیرہ بھینس کے آگے بین بین بجانا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اِس طرح کے دلچسپ فخرے ہیں